असांजे खेत्र जे विधायक जो नालो डॉक्टर पृथ्वी गुप्ता आहे ॾाढो सुठो माण्हू आहे उहो हिकु दफ़ो असांजे पुट खे लेखराज सां कोई एप्लीकेशन लिखाइणी हुई त लेखराज हिते जी गोमतीनगर में लेखराज आह्व त उ लेखपाल सौरी लेखपाल आहे त उहा कोई बि कार्यवाही कान पई करे टे चारि चक्कर असां वियाससीं त लेखपाल असां सां सिधे मुंहुं ॻाल्हाए कोन पई छो त कि फॉम में हुन जी सौरी यूनिवर्सिटी जे फॉर्म में कोई साइन करिणो हुओ सर्टिफिकेट खपंदो हुओ हुन जे लाइ स्कॉलर्शिप जो त लेखपाल साइन ई न पई करे असांजी त असां ॿ टे दफ़ा पृथ्वी गुप्ता जी सां मिलणु वियासीं त उन सां जॾहिं मिलयासीं उहो पाण सां गॾु वठी हलियो असांखे ऐं जेको कम असां टे चारि चकर लॻाए करे न पिया करे सघूं हू पंज मिंट में हलियो असां सां गॾु हुन फोन बि कई उन खे हुतां खां ऐं हू हिकु ॾींहुं में असांजो कमु कराए छॾियईं त पृथ्वी गुप्ता हिते जो लेखपाल आहे हिते जो सांसद ऐं सुठो माण्हू आहे सभिनि खे ॾाढी मदद कंदो आहे